गुजरात में जाम सारा ॾिणु वार मल्हाया वेंदा आहिनि सभिनि खां फैमस त नवरात्रि आहे उहो सभिनि खे ख़बर आ्हे पोइ जैनवरी खां शुरू कयूं त सभिनि खां पहिरियों मकर संक्राति ईंदी आहे हुन में असां पतंग उॾाईंदा आहियूं उन खां हिकु ॾींहु पहिरियों लाल लोई बाए ॿारे करे मस्ती मज़ाक नचणु भॼणु ऐं हुन जी कथा ॿुधंदा आहियूं पो शिवरात्रि महाशिवरात्रि भॻिवान शंकर जो त्योहारु उहो बि हिते सभई मल्हाईंदा आहिनि पोइ होली जी ॻाल्हि कयां त होली में ॿ ॾींअं हिते ॾाढी मज़ा ईंदी आहे पहिरियों होलिका दहनि थींदो आहे पोइ ॿिए ॾींहं ते धुलेटी रंग सां होली खेलन खेॾंदा आहिनि हा ठीकु आहे हिते लठ मार होली ऐं उहे सभु न थींदो आहे पर हिते बि ॾाढी मज़ा ईंदी आहे पोइ असांजो सिंधियुनि जो चेटीचंड उहो बि असां हिते गुजरात में मल्हाईंदा आहियूं

पोइ रक्षाबंधन रक्षाबंधन बि हिते ॾाढो सुठी तरह मल्हायो वेंदो आहे ॾियारी ईद क्रिस्मस बि हिते माण्हू मल्हाईंदा आहिनि हिते खाली हिंदु न बल्कि ॿियनि धर्मनि जा बि त्योहार मल्हाया वेंदा आहिनि नवरात्रि त सभिनि खां बैस्ट नव ॾींहं हिते जेकी रोनक हूंदी आहे तव्हां मञींदव न माण्हू शाम खां सुबुहु ताईं बि गरबा ॻाईंदा आहिनि हेॾी श्रद्धा हेॾी आस्था आहे माता में माण्हू वृत रखी करे बि सॼी सॼी राति गरबा कंदा आहिनि ॾियारी में बि हिते अलॻि ई माहौल हूंदो आहे चारि तर्फ़ु साफ़ सफ़ाई घर में ॿाहिरि दुकाननि में भीड़ दुकाननि में धंधा वधियलु सभु ख़ुशि हूंदा आहिनि रथ यात्रा जगन्नाथ पूरी में जेकी रथ यात्रा निकिरंदी आहे त खाली हुते न निकिरंदी आहे हिते बि रथ कढियो वेंदो आहे उहो बि ॾाढो विशालु ॾाढो ख़ासि शानदारु हूंदो आहे पोइ अञा बि ॾाढा ॾिण वार आहिनि जेके मां हिते लिस्ट करण वञां त जाम टाइम थी वञे पर मेन मेन मकर संक्राति दिवाली नवरात्रि रक्षाबंधन होली क्रिस्मस आदि आदि थैंक्यू